पढ़ण सां मुंहिंजे दृष्टिकोण में ॾाढे तरह जा बदलाव आया आहिनि हू मुंहिंजे छा सभिनि जे ई जीवन में पढ़ण सां ॾाढा बदलाव ईंदा आहिनि जीअं त पढ़ण खां पहिरीं पंहिंजो जे को ज्ञान हूंदो आहे हू ॾाढो घटि हूंदो आहे लेकिन जीअं जीअं पाण पंहिंजे जीवन में पढ़ाई कंदा वेंदा आहियूं त पाण खे वास्तविकता जागरुकता पंहिंजे जीवन में ईंदी वेंदी आहे जंहिं जंहिं विषय में पाण खे बिल्कुल बि का ॼाण न हूंदी आहे उन पाण हुनखे पढ़दा आहियूं त उनजी ॼाण पाण खे थींदी वेंदी आहे जीअं पाण स्कूल में बि पढ़ंदा आहियूं अलॻि अलॻि विषय पढ़ंदा आहियूं हिंदी पढ़ंदा आहियूं त हिंदी में बि पाण खे कुझु न पतो हूंदो आहे पाण खे लॻंदो आहे हिंदी त आहे इहो त ॾाढी सवली आहे पर जिथे पाण उनखे पढ़दा आहियूं पाण ॾिसंदा आहियूं न उहे एॾी बि सवली न आहे उन में गद्य बि आहिनि उनमें पद्य बि आहे पाण खे लॻंदो आहे कि न इहो महज दोहा आहिनि लेकिन जॾहिं उनजी गहिराई में वेंदा आहियूं असां त असांखे पतो पवंदो आहे कि जंहिं महापुरुषनि इहे दोहा बि ठाहिया आहिनि न त उन में न इन केॾा छंद आहिनि केॾा उनमें अलंकार आहिनि कीअं हुन हिकु व्यवस्थित तरीक़े सां दोहनि जी रचना कई आहे जेके पाण उन में ॾिसंदासीं त उन में अलॻि अलॻि मात्राऊं हूंदियूं आहिनि गुरु मात्रा हूंदियूं आहिनि लघु मात्रा हूंदियूं आहिनि हिक नियम सां चाहे असां रामचरितमानस ॾिसी वठूं त कीअं तुलसीदास जी उनखे लिखियो आहे त हुन में हिक तरीक़े सां हर का शइ लिखियल हूंदी आहे त पढ़ण खां पहिरीं असांखे इहा ॼाण न हूंदी आहे असांखे लॻंदो आहे हर शइ ॾाढी ॾाढी सरल आहे लेकिन जॾहिं असां उनखे गहिराई सां पढ़ंदा आहियूं न त असांखे लॻंदो आहे कि न हिननि लिखण वारनि हिननि जेको इतिहास जी जंहिं रचना कई आहे जंहिं ग्रंथ लिखिया आहिनि न उहे लिखण वास्तव में केॾो न ॾुख्या हुआ हुननि खे केॾी महिनत सां हिन खे लिखियो आहे त जे के विषय असांखे इहो लॻंदो आहे ॾाढा सरल हुआसीं एॾा हूंदा न आहिनि जेके हुननि खे केॾी महिनत करे हू लिखंदा आहिनि ऐं मूंखे लॻे थो इन जे अलावा पाण खे जेको पाण पंहिंजे जीवन जूं तव्हां ना पंहिंजी ज़िंदगीअ में बि इन पढ़ण सां असांखे ॾाढो कुझु सिखण लाइ मिले थो ऐं पंहिंजे जीवन खे जीअण लाइ ॾाढी आसानी थी थिये मां तव्हां खे रुॻो हींअर हिंदी लाइ चयो लेकिन जॾहिं असां राजनीति पढ़ूं था राजनीतिकी पढ़ण सां बि असांखे पंहिंजे देश में कीअं थी सरकारियूं हलनि कीअं पंहिंजे गांव में थी सरकारियूं हलनि कीअं पंहिंजे ज़िले में वॾे वॾे पदनि ते कलेक्टर आहिनि तहसीलदार आहिनि उहे कीअं पंहिंजो कम करे ऐं पंहिंजे कम खे सवली तरह सां पंहिंजे शासन खे सवली तरह सां हलाइनि था सॼी व्यवस्था खे क़ाइमु रखनि था पर विषय जे प्रति असांजो नज़रियो बिल्कुलु इहो ई आहे कि हर शइ हर विषय जॾहिं पाण हुनखे सवली तरह पढ़ूं था तॾहिं ई पंहिंजे जीवन में सवली तरह सां असांखे सफल थियण में मदद करे थो कंहिं बि विषय खे घटि या वधि न समुझे हर विषय जो पंहिंजो पंहिंजो जीवन में महत्व थींदो आहे हू असांजे जीवन में अॻियां वधण में सॼी दुनिया खे सॼे जहान खे पंहिंजे देश खे पंहिंजे परिवार खे समाज खे समुझण में असांखे इहे सभु शयूं ॾाढी मदद कंदी आहिनि